کھیلوں کے میدان میں خواتین کو بھی کافی اہمیت حاصل ہے کیوںکہ کھیلوں کے میدان میں بھی خواتین کافی آگے رہتی ہیں اس لیے انہیں بھی کھیلوں کے میدانوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے اور ان کے لیے الگ اسکولس میں الگ الگ میدان ہونا چاہیے کیوںکہ بہت سے ایسے کھیل ہوتے ہیں جو خواتین کو الگ ہی کھیلنا چاہیے تو ان کے لیے ہر جگہ پہ الگ الگ گیم ہونا چاہیے تاکہ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں اور وہ ہر میدان میں آگے جا سکیں اور ویسے بھی آج کی جنریشن میں آج کے ماحول میں ایک خواتین ہی سب سے آگے ہے چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ کھیل کا میدان ہو چاہے وہ کوئی بھی کوئی بھی ادارہ ہو ہر چیز میں خواتین آگے ہی رہتی ہیں